आंनि साननायाव ओ जि मोसानाया मानसिफोरखौ सावस्रि मोजां जानायाव गोबां मदद होयो होनना आं सानो मानोना मोसानायाबो मोनसे सावस्रिनि थाखाय मोजां जायखौ जों प्रेक्टिसबो बुङो दे मोसानायाबो मोनसे प्रेक्टिस बेनि थाखायनो जि मोसानाय बे मोसानायाव जोंनि देहाया मोजाङैनो थायो मोसानायाव बज्ल'नाय बाज्ल'नाय बेफोर गासिबो थायो जायनि थाखाय देहाया ओ मोजाङै मोजां थायो जि मोसानाय समाव जि मानसिफ्रा बे गोबां खुसि जायो मानोना मोसानाय समाव गावनि साननाय हनाय जि सानदों दुखु दाहा बेफोरखौ जेब्ला मोसायो अब्ला बावगार जोबो मोसानायाव होनोब्ला मोसानायाव गोबां उम रंजानाय फैयो आंनि साननाया बेनोदि जि मोसायोब्ला जि देहायाबो मोजां थायो आरो सुबुङाबो जायबा मोसायो बै सुबुङाबो खुसियै थाबाय थानो हायो